अगर से हम सोनभद्र ज़िले की मुख्य स्थानों की बात करें तो हमारे यहाँ ऐसे कई सारी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं जो कि पूरे ज़िले में पढ़ रहे है बच्चों की छात्रों की सदा ही सही मात्रा में उन्हें शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्र करते हैं जैसे हम बात करें तो जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ उसका नाम केंद्रीय विद्यालय है वहाँ हमारे गाँव के आसपास के लोग एवं दूर दराज के गाँवों और शहरों कस्बों से भी लोग इस केंद्रीय विद्यालय संस्थान में पढ़ने आते हैं इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए कम फीस में ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाती है हमारे यहाँ ऐसे कई सारे विद्यालय हैं जैसे सरस्वती शिशु मंदिर संत जोसफ कन्वेंट ऐसे कई सारे विद्यालय हैं अगर से हम बात करें हमारे यहाँ फ़ीस की तो इन सभी स्कूलों में अत्यधिक फ़ीस होती है हमारे यहाँ सिर्फ जो एक सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिर्फ एक हीं हिंदी मीडियम एक ऐसा स्कूल है जिसमें फ़ीस कम मात्रा में लगती है एवं इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं जैसे कि कन्वेंट सरस्वती शिशु मंदिर इन सभी स्कूलों में इतनी ज़्यादा मात्रा में फ़ीस है कि यहाँ की आम जनमानस लोग एवं परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं जैसे हम बात करे तो संत जोसफ स्कूल की जो कि एक हायर कन्वेंट स्कूल है विद्यालय है इसमें अभी दो महीने की फ़ीस छः हज़ार रुपये लगती है इतनी ज़्यादा फीस देकर के किसी भी परिवार के पिता लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है हमारे यहाँ के लोगों को अगर से हम पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कला की ओर ही अग्रसर होते हैं यहाँ पर जैसे बड़े बुजुर्ग नौजवान बहुत ही अच्छे अच्छे कलाएँ एवं चित्र कलाएँ बनाते हैं जिसके वजह से बच्चे भी देख करके इस विषय की ओर अच्छी रुचि लेते हैं